हॅलो कदंबा ऑफिसान लागला न्ही फोन आमकां गाडी जाय आसली आमी टुराक वचपाची हा सिरडी पंडरपूर अशें आमी दोन तीन दीस वचपाची आसा आमचे फुडल्या म्हयन्यान तारीख थरल्ल्या तेन्ना आमकां तुमची गाडी जायी आमी तीस पस्तीस लोक आसा ल्हान भुरगीं दादले मेळून सगळीं जाणा तेन्ना आमकां तुमची गाडी जायी आसली आनी तुमचे डायवर कितके येतले पयशे कितके लागतले गाडयेक तें आमकां मातशें सांगात आनी आमकां तीन दिसा भितर येवंक जाय फुडल्या म्हयन्यान आम थरल्लां आमचें वोसपाचें तेन्ना आमकां दायवर कितके येतले तिकीट कितकी पयशे कितके ते सांगात